प्रत्येक मनशान देवाचेर विश्वास दवरप आनी प्रत्येक मनशान देवाची प्रार्थना आनी उपासना करप गरजेचीच प्रत्येक मनशान सदांच देवाची प्रार्थना करूंक जाय हांवेन लेगीत सदांच देवाची प्रार्थना करता अशें लोकांक सांगता पूण म्हज्यातल्या म्हज्याक म्हज्याच मनाक खबर आसा की हांव सदांच प्रार्थना करना हो फट हांव लोकां कडेन उलयतां पूण तें देवाक सगलें खबर आसा की हांव तेजी प्रार्थना सदां करना म्हण तशेंच एका वेळार हांव पर्तगाळे मठांत गेलो तेन्ना म्हाका स्वाम्यान एक जप दिलो तो जप म्हळ्यारूच उपासना आनी म्हाका तांणें कांय नियम सांगले ते जपाचे म्हळ्यार शिवराक रावपाचे भायलें कांयच खावपाचें ना सोरो पिवपाचो ना सिगरेट ओडपाची ना पूण कितें करूं शिवराक रावूंक जायना म्हज्यान भायलें तेलाचें भायलें फास्ट फूड खायनासतना म्हज्यान रावूंक जायना जप करतां हांव सदांच एक म्हयनो केलो जायना जालें तरी आसतना केलो पूण कितें करूं सदांच येवजणेचेर पडिल्लें म्हण म्हयनो भर तो जप करून मागीर सोडुनूच दिलो पयर स्वामी मेळ्ळो स्वामीन विचारलें जप कसो चालू आसा हांवेन म्हणलें स्वाम्या मस्त चालू आसा तो एक फट हांवेन स्वाम्या कडेन उलयलो पूण म्हाका आता दिसता की हांवे तशें फोट उलोवचें न्ही कितें खरें तें सांगचें तें म्हाका कांय उपाय लेगीत सांगता आशिल्ले देवा प्रती फटिंगपणा केन्नाय करप ना कारण एक ना एक दीस सगल्यांक कळटलेंच सगळ्यांक कळना जाल्यार सुद्दां तें देवाक तरी खबर आसा की आपूण ताज्याच प्रती फटिंगपणां करता म्हूण म्हूण केन्नाय प्रार्थनेच्या वेळेर किंवां उपासनां करता तेन्ना फटिंगपणां करप ना कितें आसा तें खरें अर्थान करप सारकें करप आपल्यालें आपल्याक मनांतल्यान कांय प्रस्न उरूंक जायना अशें रितीन करप आपल्या स्वताकच मनांतल्यान तें बरें दिसू जायना अशें कांयच करप उरना अशें कितें करप जें आपल्याक स्वताक आवडटा तेंच करप प्रार्थना उपासना करप हें देवा प्रती एक आपलो आभार मानप अशें जाता तें देवान आमकां इतलें बरें आयुश्य दिलां आरोग्य दिलां ताचे प्रती आमी तें देवाची उपासना करतात तेची प्रार्थना करतात देव बरें करूं